ہمارے علاقے میں سلپ کلا کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اگر ہم سلپ کلا کو و انیہ کلاؤں کو بڑھاوا دیں گے تو جو ہمارے شیتر کے ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں وہ ان کی روچی بڑھے گی ان سب چیزوں میں ان کلاؤں میں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولوپ ہوگا ان کا جو انٹرسٹ ڈیولوپڈ ہوگا تو ہم بچوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں کلاؤں کا گیان دینا ہما آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے پہلے اس کو زیادہ مینلی نہیں مانا جاتا تھا اس سبجیکٹ کو لیکن اب مانا جاتا ہے کلا کو بہت ہی اب ایک دیا جاتا ہے ایک اسٹیج دیا جاتا ہے ایک ان کا ایک استھان ہے ایک جگہ ہے اپنی اور آج کے ٹائم میں وہ بہت ہی اونچے استر پر ہے اور جو کلا ہے اگر ہم بچوں کے اندر اس کی بھاونا کو پیدا کریں تو بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے بہت آگے جاتا ہے اور بچے اس چیز میں بہت ہی روچی دکھاتے ہیں بہت ہی اچھا پردرشن کرتے ہیں اور رچناتمک چیزیں بنا کر دکھاتے ہیں